हिन्दी केवल एक भाषा नहीं है लेकिन भारतीय संस्कृति का एक विशाल दर्पण भी है और जैसे जैसे हम देखेंगे कि भारत में अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में अपना शासन किया तो हिन्दी भी उस तरीके से प्रभावित होती रही है इतिहास में भी देखेंगे तो हिन्दी ने कई अलग अलग भाषाओं के जो शब्द हैं उनको उधार लिया है या अपने साथ अवशोषित किया है और फिर वह उनके साथ होते हुए चल गए जैसे हिन्दुस हिन्दी में आप देखेंगे कि ज़्यादातर अरबी शब्द आते हैं जो फ़ारसी से आते हैं और वह सारे शब्द अभी हिन्दी में धीरे धीरे शामिल होते गए जैसे हिन्दी में टेबल आ गया जो पुर्तगाली शब्द है कमीज आ गया शर्ट आ गया इस तरीके से बहुत सारे शब्द हिन्दी में धीरे धीरे समाहित होते गए हैं और आज जो नई पीढ़ी के लोग हैं वह उसको हिन्दी मान कर ही चलते हैं जबकि यह दूसरी भाषाओं के शब्द हैं वैसे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ दो सौ ढाई सौ सालों के आस पास अंग्रेजों का शासन रहा है इसलिए अंग्रेजी भाषा के भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आजकल हिन्दी में प्रयोग किए जाते हैं और उनको ऐसा मान लिया गया है कि यह हिन्दी भाषा के शब्द हैं जैसे प्रोफ़ेसर प्रोफ़ेसर मूलतः अंग्रेजी भाषा का शब्द है लेकिन आजकल हम हिन्दी में भी प्रोफ़ेसर लिख देते हैं वैसे बॉटल बॉटल दरअसल हिन्दी में इसका नाम होगा बोतल लेकिन हम हिन्दी लिखने में भी आजकल बॉटल का इस्तेमाल करते हैं ऐसे जब जब हमारे यहाँ दूसरे शासन हुए हैं और उन शासन में उनके प्रभाव में हिन्दी भाषा का भी हिन्दी भाषा पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है